आइके युगमऽ विज्ञान एतय बढ़ि गेलय हँ जे फोटो खिचबाक लेल बहुत तरहसे जे छै से मोबाइलमे एप कैमरा ईसभ चीज बहुत तरहसँ आबैत छै जेकि फोटोकऽ बदलय लऽ ईसभ करय लऽ साफ अलग अलग प्रकारसँ दय लऽ एडिटिंग आबि गेल छै बिआहलऽ नीक फोटो खिचबाक लेल जे छै से हमरा सभके कैमरा मोबाइल ईसभ तरहकें बहुत तरहकेँ चीज आयल छै साधन वएहसँ जे छै से हमसभ प्रयास करैत छी जे जादासँ जादा नीकसँ नीक हमर सभकेँ फोटो बनायल खिचल जा सकयए